جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مجھے کس چیز کا شوق ہے تو اِس کا جواب یہ ہے کہ مجھے نئی نئی جگہ گھومنا پھرنا کھانا پینا پسند ہے بچپن سے لے کر ابھی تک میں نے بہت جگہوں کی سیر کی ہے جیسے کہ ہے لکھنؤ میں امام باڑہ ہے اور بھی سب پارک ہے اور دہلی میں جمع مسجد لال کلعہ اور آگرہ کے تاج محل میں نے بہت سے جگہوں کی سیر کی ہے اور نئے نئے جگہ بھی جانا جیسے بنگلہ دیش نیپال یہ سب اور انٹر نیشنل جگہ بھی جانا جیسے کہ دبئی پیرس یو ایس اے وہاں تو ایسے ہی مجھے بچپن سے ابھی تک میں نے نئی نئی جگہ تعلیم حاصل کی ہے تو اِس سے مجھے گھومنے کو بھی ملا نئی نئی جگہ سیر و تفریح کرنے کھانے پینے کا اِن سب کا موقع ملا تو بس یہی کہ گھومنا پھرنا شوق ہے اور آگے چل کر بہت ساری جگہ کی سیر و تفریح کرنا چاہتی ہوں